झाडां म्हणल्यार आमी घराकडेन लायता वखदांचीं वट्टेलांवाचीं मागीर गोश्याचें आनी मिरसांग झाडां आमी लायता अशी बरी जाग्यार आनी दुसरी म्हणल्यार रानांतलीं ते कोडलाची जाल्यार कोडलां काडून हाडटात खणून आनी दुसरी पानांची जाल्यार पान काडून ताजी वखद तयार करता ते मागीर कोणाक बारीक भुरग्यांक जाता जाल्यार भुरग्यांक अशे तरेन कोणा कोणाक यूज आसा तें तशें करून आमी दितात

ते सगळें बरें लागता गुणाक पडटा सगळ्यांक अशें करून आमी सगळ्यांक वखदान पावयतात चड अशें रानांतलें वखद यूज करपाक पडटा ते ताका मातशी पयस वचून हाडपा पडटा रानांत तशें करून आमी सगळे घराकडेन जे जे लावपा आसता ते गांवठी ते लावन सगळे बरे तेजे हे करून मातशे पावगो पयला जाल्यार तर बांदून हे करता दरी बांदून ते सारके करून दवरता अशें करून आमी सगळे हे सांबाळून दवरतात